ہم ان تصویر کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ہمیں پسند ہے ہمیں عید بقرید میں تصویر لینا بہت ہی پسند کرتے ہیں عید میں ہم تصویر کھینچنا بہت ہی پسند کرتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں خوش رہتے ہیں کہ میرا کتنا اچھا تصویر آ رہا ہم اچھے سے تیار ہیں تو ہم ایک تصویر لے لیتے ہیں اور میری دوست لوگ کو دکھائیں گے کیسا ہے لگ رہا ہے میری دوست لوگ بھی بولیں گے کہ ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے ہم زیادہ تر عید ہی اور بقرید میں ہی تصویر لیتے ہیں بقرید میں بھی تصویر لیتے ہیں تصویر لیتے ہیں جوکہ ہم کو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور پسند بھی ہم کرتے ہیں زیادہ تر ہم عید ہی بقرید میں ہی تصویر ہم لیتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے اور اپنے پھوٹوز کو دیکھ کر کے ہم کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میری دوست لوگ کو بھی دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہاں اچھا لگتا ہے وہ لوگ بھی بولتی ہیں زیادہ تر ہم تصویر کھینچنا پسند کرتے ہیں پرب میں ہی عید اور بقرید میں ہی عید میں جیسے کہ تیار ہوتے ہیں کپڑے نئے پہنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایک تصویر لے لیتے ہیں جوکہ بعد میں ہم دیکھیں کہ ہاں میرا یہ پڑا عید کا تصویر ہے اس لیے ہم یاد کے لیے ہم ایک تصویر لے لیتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر جو پھر اگلے جو پرب آنے والے ہیں بقرید اس میں بھی لے لیتے ہیں اس میں بھی نیا کپڑا پہنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایک تصویر لے لیتے ہیں جوکہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہاں یہ کپڑا پہنے تھے اس لیے ہم یہ تصویر لیے ہیں ہم بہت زیادہ تر پسند کرتے ہیں عید ہی بقرید میں تصویر لینے کے لیے اس لیے کہ نیا کپڑا عید میں پہنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک تصویر لے لیتے ہیں جوکہ بعد میں دیکھیں گے اور دیکھ کر ہم آپ کو اچھا لگے گا ہم بولیں گے کہ ہاں ہم تو یہ کپڑا لیے تھے یہ یہی کپڑا عید میں پہنے تھے اس لیے ہم لیے ہیں اور تصویر کھینچ لیتے